وقت کے ساتھ اتر پردیش کے اندر بہت ساری آبادی بڑھتی چلی گئی ہیں کیوں کہ تقریباً پچیس سال پچاس سال پہلے ایک موا ایک بھی نہیں اور یہاں پر روز گار بھی نہیں تھے کاروبار بھی نہیں تھے لیکن دھیرے دھیرے زمانہ ترقی کرتا گیا اور یہاں کی آبادی بھی بڑھتی گئی کیوں کہ یہاں پر کام بھی بڑھتا چلا گیا اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں آبادی بڑھنے کے آبادی کے بہت سارے نظر آئے ہیں اور وجہ کہیں جا سکتی ہے یہاں پر فیکٹری کھد گئی فیکٹری کھل گئی لوگوں کے لیے روزگار میسر ہو گئے تو باہر کے لوگ بھی یہاں آ کر بستے چلے گئے اور اس طریقے سے یہاں پر جو یہاں پر جو جن سنکھیا جن سنکھیا ہے روز بروز روز بروز اضافہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے